औ आं हागोन ब्रह्मआ अमखार सोदोबनिफ्राय ब्रह्म फैदों बे अमखारावनो अमखारानो दैनिफ्रायनो बे बारजों बे दै लखिनारायण थायो बै दैआव बे लखिनारायणआ दैनिफ्राय गोजौआव थांनानै सान जोंखांहैदों बे सानआनो ब्रह्म बिष्णु महेस्व'र बेवहायनो लखिनारायणआ बेनिफ्रायनो बुहुमखौ स्रिस्ति खालामदों बुहुमनिफ्राय अखाफोरखौ स्रिस्ति खालायदों दा जों बुहुम बिखायावनो थानानै अमखार सोदोबजोंनो ब्रह्म गायत्रिनि राव बा मनत्र दिहुनदों दा बे अमआव आटथा शब्द दं आटथा शब्दआव प्रथम होदों सान दितिय' होदों अखाफोर त्रिथिय होदों रिफु गुदुं सुतुरथ' होदों बेक गोहो पनच्म आव होदों ब्रिहिदि आथिं आखाइ अंग' स'स्तिआव जाबाय भुम हा हा अख्रां नरग बेनिफ्राय होदों

हा बेनिफ्राय बोथोर बोथोरनिफ्राय ग्रह मोनब्रै बोथोर नयथा ग्रह थिक बेनिफ्रायनो अमखारआ स्रिस्ति जादों बे अमखार स्रिस्ति जानायनिफ्रायसो जोङो मुलुग आव प्रिथिबि स्रिस्ति जादों जिबि स्रिस्ति जादों बे अमखारखौनो इसोरबो होनना बुङो बेखौनो भात्रिबत्र' बभेदिब' भात्रिमुक्त' सदासिब' बो होनदों आनदायनाय थासारिआ खालि जिउल' मोनदों आनदायनाय गैयिआ खामानिखौ गोसोखौ खांनोबो हायो खामानिखौबो मावनोबो हायो जेरै सानआ गावनो हारसिङै बेरखांदों माबेनिफ्राय बेरखांदों होनोबा दैनिफ्रायनो बेरखांहैदों सोरगोआव बे दैनि अर साननि दुंनायजोंनो बुहुमाबो स्रिस्ति आरो बेहायनो जिबिआबो स्रिस्ति दंनायमानि दंफां लाइफां जिब जिबिआनो बेजों लोगोसे जोङो धरम'खौ गायत्रि रावजों फुजा खालामो जयग' होयो बे जयग'आ जाबाय जोंनि देहायावनो थायो बे देहायानो जाबाय रिग बेद जुजु बेद साम बेद अथ'र्ब' बेद बे बेद मोनब्रैया रिग बेदआ जोंनि देहायाव थै हिसाबै दं जुजु बेदआ जिउ जोंनि देहायाव जिउ थानानैसो जोंनि देहाया दङ साम बेदआ मोदोम अथ'र्ब' बेदआ आयु दा बेबादि बे बेदनि गोहो लानानैसो जोङो मुलुगाव दावमा दावसाजोंबाबो मैमा मैसाजोंबाबो मोसा ल'ख्राजोंबाबो जोङो जुद्ध' नांनो खमलायनो बोलो होनो हायो जेरै माखौ लानानै बोलो होनो हायो होनबा अंग'खौ लानानै सत्त' ब्रिहिधि होननानै बुंदों आथिंखौ हा होनो आखायखौ दै होनो खुगाखौ अर होनो गन्थंखौ बार होनो मेगनखौ सान होनो खोमाखौ अखाफोर बिमा होनो खर'खौ अख्रां होनो थिक बेबादियैनो जोङो बे धरम'खौ बिदिजोंनो सोलिनानै दङ आरो बेजोंनो खामानिबो मावगासिनो थायो बेजों लोगोसे जोङो तिथि नियम नितिफोरखौबो फालिनांगौ जायो बोथोरखौ लानानै फालिनांगौ जायो माबे बोथोरआव मा जायो माबे बोथोराव मा खालामनांगौ जोङो बैसाग मासाव बार गुदुं दै गुदुं हा गुदुं बेबादिआव जोंहा अनेख रोखोम जाहोन जाथाय जायो जेरै गरमजों जोङो दै गांनानै दै लोंनानै खिलु हासुलु बेराम फैयो हयथ' माबेबा जुग बोथोराव बेसेबांबा गोबावजों बिदिनो बेरामफ्रा गोदान सोलायनाबो फैयो बेबादिनो जोङो दुखु खस्थ' जानाङो बेनिफ्राय

साउन मास दैज्लां बोथोराव जोङो दुखु खस्थ' जानाङो मानो होनोबा गायनाय फुनाय हाल खदाल मावनायाव बिमा बिफाजों बा बिदा फंबाइफोरजों खामानि थिनलायनायाव ओजोंबो हास्लाबा ओजोंबो टाइम आ जोबनोसै बोथोरफ्रा थांनोसै बेबादियाव जोङो नांलाय खमलाया जायो गोजां बोथोराव आरो दुखु माबा जाहोन जाथाय जायो मानो होनोब्ला हयथ' बबेबा फारसेथिं सोरबा मोजां मोननोसै माबेबा फारसेथिं सोरबा माबा बिनोसै बिबादिनो खस्थ' सोलिनाय जायो बिनिफ्राय उदां बोथोराव जेबो आबाद फसल मोनजोबनाय हिसाबै खामानिफोरखौ उदां खालामनानै लानो हायो बेबादिनो जोङो धरम'आवबो बिदिनो फोसावनाय जायो दा बेफोरबादि नियम नितिफोरखौ सोलोंनांगौ गोबां दङमोन जोङो बे अमखारखौ ख्रिं होन्नानैबो मन्त्र'फोरखौ रायलायनानै प्रसाद होयो बे ख्रिं सोदोबा मा होननाय जायो 'ख' आ प्रान बायु 'र' आ रुद्र देबता 'इ' आ बिमा 'ई' आ बै सुरज' नारायणखौ होनदों दा बे हिसाबै बै सुरज' नारायणनोसो प्रसादखौ होनाय जायो बे ख्रिं हिसाबै र्हिं होनोब्ला 'ह' आ हमथाग्रा बेनिफ्राय 'र' आ दुंब्रुद थै 'इ' आ बिमा थिग बेबादिजोंनो जोङो बे प्रसाद होनाय जायो अर्थाद बिमानो प्रसादखौ होनाय जायो आरो बेबादिनो जोङो आख'र मोनफ्रोमबो थर्थ दंजोबो जोंनि देहाजों 'अ' खौ होनो रिफु' 'आ' या 'जिउसा' 'इ' आ 'बिमा' 'ई' आ बै अखाफोर बिमाखौ होनो बिदिनो 'अ' आ रिफु 'उ' आ ब्रिहिधि 'म' आ 'ग्रह' होनो बेबादियैनो जोङो धरम'फोरखौ फोसावनो लादों जों बेहाय संगथनफ्रा मोजाङै दैदेनग्राफ्रा थिग नङा बे हिसाबै जोङो बे धरम'खौ मोजाङै फोसाबनो हानाय जायाखै प्रय्तेक आख'रानो मोनफा मोनफा जोंनि देहाजों सोमोनदो दंजोबो बेनिखायनो जोङो गुरु मिले सिस्य' ना मिले होननाय प्रस्न'आ फैयो जेरै गोदान गोदान दानस्लाय दानस्लाय गुरु जानोनो जोंनि आफादफ्रा सेलाय बेलाय जानानै बिदिनो धरम'खौ बास्लाय बुस्लाय सोलायनानै लानाय जायो धरम'फ्रा बिदियावनो थिग गैया जायो बेनिखायनो आङो सानदों मा जोंनि बर'आ बे आख'रफोरखौ गासिबो सिफायनानै होजोबोब्ला मोजां जागौ आरो रोंगौथिआबो मोजाङाव फैगौ जेरै अ आ क ख ओ औ बेफोरबादि आखरफोरखौ सिनायनो हागोन